मूंखे सभिनी खां वधीक मज़ो ईंदो आहे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करणु हुन में तरण मज़ो ई अलॻि आहे छोकी हुते हेॾो कोई ईंदो नाहे बीच ते हेॾा माण्हू हूंदा आहिनि हुते लेहरियूं हूंदियूं आहिनि त हुते मज़ो न ईंदो आहे लेक में पाणी किनो हूंदो आहे स्विमिंग पूल जेके अहिड़ी शइ आहे जंहिं में पाणी बि साफ़ु हूंदो आहे नेडा माण्हू हूंदा आहिनि बसि पंहिंजी स्विमिंग करो मुंहिंजे पासे में हिकु आहे या डॉल्फिन क्लब होॾे वेंदो आहियां होॾे मस्त जंहिं महिल मनु थिए स्विमिंग कंदो आहियां रुरल प्रिंटस आहे होॾे बि वेंदो आहियां उहो बि मस्तु आहे जाम असां हुते पोइ छॾी छॾी ते ॿ ॿ टे टे कलाक तरी करे पोइ ईंदा आहियूं मज़ो ईंदो आहे ॾाढो